میں نے ایک سونے کی انگوٹھی خریدی میں اسے جب لینے گئی تو میں نے خرید لیا لیکن جب میں اسے گھر لے کر آئی تو اس کا سونا بالکل زیادہ کچھ خاص نہیں تھا اور کچھ ہی دنوں میں اس کی چمک بھی پھیکی پڑ گئی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں ملاوٹ کی گئی ہے اور اس کا ڈیزائن ان بھی کچھ حد تک اچھا نہیں تھا جب میں اسے شادی میں پہن کر گئی اور میرے رشتہ داروں نے میرے دوستوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت پرانا اور اور بیکار ڈیزائن ہے یہ دیکھنے میں بالکل بھی اچھا نہیں ہے آج کل اتنے میں نئے ڈیزائن چل رہے ہیں اور تم نے یہ پرانا بیہودہ ڈیزائن خرید لیا مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا کہ کہیں میں نے اپنے پیسے ضائع تو نہیں کر دیے لیکن مجھے ایسا لگا کہ ہاں میں نے اپنے سارے پیسے ضائع کر دیے کیونکہ ای بہت سے ڈیزائن نئے چل رہے ہیں لیکن میں نے پرانی ڈیزائن کی انگوٹھی خرید لی اور وہ سائز میں بھی بہت چھوٹی تھی جب کہ میں نے اسے بہت زیادہ داموں پر خریدا تھا اور جب لوگوں نے اور میرے دوستوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ اس کا ڈیزائن تو کافی پرانا اور بھدا لگ رہا ہے اور اس کا سائز بھی بہت چھوٹا ہے اور آج کل مارکیٹ میں بڑی بڑی ڈیزائن کی انگوٹھیاں چل رہی ہیں جو دیکھنے میں بہت سندر لگتی ہیں اور تم نے یہ چھوٹے سائز کی خریدی ہے اور اس کی چمک کافی پھیکی لگ رہی ہے اور اس کیا جو ڈیزائن ہے وہ بھی بالکل ہلکا ہے مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا کیونکہ میں نے اپنے سارے پیسے انگوٹھی پر ضائع کر دیے جب میں نے اسے غور کر کے دیکھا تو واقعی میں میں وہ بہت ہی بھدی اور بیکار انگوٹھی تھی